साढ़ै इत्थे रवाज ऐ कि सलवार ते कुर्ता गै पांदियां जनानियां पैह्लें ते हून ते अज्जकल बड़े रबाज चले दे अज्जकल सारे गै होई गेदे साढ़े ग्रांऽ च बी सारै सगुआं शैह्रे च खबरै घट्ट रबाज होन ते साढ़ै ज्यादा होई गेदे ते बस इ'यै सिरो'र दपट्टा लैना ते अग्गें ते झुंड कड्ढदियां हियां जनानियां अस ते कड्ढनियां अजें बी अदे अज्जकल जनानियां झुंड बी घट्ट गै कड्ढदियां ते मगर इ'यां मतलब सिरो'र दप्पटा ते लैना गै चाहिदा सिरो'र दप्पटा लैंदियां ते होर कन्नै झुमके छुमके गले च हार बगैरा एह् पाए दे होंदे चैन्नियां छैन्नियां पैह्लै लाकेट ते होर ते इ'यां अग्गें ते पैह्ले ते लांदे न इ'यां सलवार ते कमीज गै साद्धी सलबार ते साद्धी कमीज लानी ते अज्जकल फ्ही बिल्टा आह्ली सलवार चली बिल्टा आह्ली सलवार ते कमीज लांदे ते हून अज्जकल ते तुसेंई पता गै कोह्के फैशन चला दे न अज्जकल रवाज होर होर गै आवा दे मगर साढे ग्रांऽ च ते इ'यै सलवार ते कुर्ता गै ज्यादा लांदियां ते होर स्यानी स्यानी जनानियां ते ओह् ते पंसद नी करदियां ओह्के जेह्ड़े अज्जकल चला दे न हां मगर असें ते शर्मैं लाना नी होंदे ओह् असें ते एह्के गै होंदे लाए दे इ'यै सलवार कमीज गै ते होर केह् लाना आपूं बी बनाई लैन्ने इ'यां माड़े मुट्टे इन्ने शैल नी बनदे हैन बा अपने लाने जुड़े बनाउने ते होर केह् बनाना इ'यै अहें पैह्ले ते अगर टैम लग्गै बनाउने घरे दे कम्म गै बड़े होंदे होर गै ते कुत्थै बनाने देने पौंदे अज्जकल दर्जीयें गै सीने ते दर्जीयें सेआइयां गै बड़ियां होई गेदियां ते ग्रांऽ च फ्ही बड़ियां होई दियां बा ग्रांऽ च फ्ही थोह्ड़ा फर्क ऐ ते शैह्रें च ते ज्यादा गै न बच्चे ते बच्चे अज्जकल तुसें पता गै ग्रांऽ च बी शैल गै फैशन लोड़दे ते ओह् दिखदे रौंह्दे बाह्र केह् चला दा केह् नेईं चला दा ते अस अज्जकल ते मोबाइल उप्पर सब किश लभदा ओह् अज्जकल घर घर मोबाइल होई गेदे ते ओह्दे उप्पर सब किश लभदा ओह् एह्का फैशन आवा दा ओह्का आवा दा अबा असें ते साढ़ा जेह्ड़ा रवाज ऐ ते असें ते उ'यै रक्खना साढ़ा डोगरें दा जेह्का रवाज ऐ ते इ'यै सलवार कुर्ता गै ऐ ते सिरोर दपट्टा ते बच्चे करदे बच्चे अपनी पूरे शौंक ते असें साढ़े केह् ऐ असें इ'यै करने लाने गै इ'यै मसां इयै लाने ते इयै बनकदे हून कपड़े ते होर केह् लाना होर हून ग्रांऽ पता तुसें कम्म करना होंदे घरे दे ते फैशन कुत्थै करने घरै दे कम्म नी मुकदे फैेशन करने ई रबाज ते जेह्ड़े पराने रवाज न ते इ'यै चलाने न अस ते कन्नै सिरै उप्पर दपट्टे रक्खने रक्खना ओह् बी जरूरी ऐ शर्म औंदी ऐ अगर झुंड नी कड्ढचै चे झुंड असेंगी शुरू दा कड्ढदे आए ते हून असें कड्ढना गै पौंदा ते इ'यां कम्म करना होऐ तां बन्नी लैने सिरे दपट्टा तेे इ'यां झुंड गै होंदा कड्ढन पौंदा होर केह् नांऽ बाकी अगर सौह्रा कम्म करा दे होन कन्नै ते फ्ही ते झुंड कड्ढन गै पौंदा अवा अगर ओह् नेईं करन तां सिरोटर दपट्टा गै रक्खने ते कन्ने ई झुमके जां रिंग छिंग पाए दे होंदे ते गले च कोई चैनी छैनी किसे चांदी चुंदी दी गै पौने भई इ'यां गला नंगा नेईं रक्खने ऐं

होर होर

अज्जकल ते रवाज बड़े चला दे अज्जकल ते बड़े तंबे तंबियां ते पजामें चला दे बा अस सलवार कुर्ता गै पान्ने केह् पाना असें आदत गै उ'यै ऐ सलवार कुर्ता पाने दी ऐ उ'यै पाइयै गै अस बाह्र बी सलवार पाइयै सलवार कुर्ता पाइयै गै जन्ने असेंई शौक एह्का कुत्थै करने फैैशन पूरे अज्ज्कल तुसें ते पता गै अग्गें असें अपने कुत्थै करने बा बच्चे दे कराने पोंदे

ओह् बी पैह्ले ते नी ऐ हे जुड़दे इन्ने ते कुत्थै लाने ते हून ते चलो भाई जुड़ा दे न थोह्ड़े बौह्ते अज्जकल रवाज उप्पर गै चलना पौंदा रुट्टी भाएं नेईं होऐ खाने पर कपड़े ते लाने पौंदे अज्जकल ते रुट्टी बी चलो भाई इक टैम दो त्रै टैम दी थ्होआ दी गै ऐ खानी हैन पैह्ले होंदा हा मुश्कल ते चलो पैह्ले इक इक सूट बी किन्ने किन्ने दिन लाई रक्खना फ्ही उ'ऐ धोना ते उऐ लाना अज्ज्कल फ्ही अज्जकल किन्ने गै ट्रैंक भरे दे होंदे सूटें कन्नै गै जां लमारियां पैह्ले ते मुश्कल होंदा हा उयै साढ़ियां मा मा हियां जेह्ड़ियां ते ओह् सोचदियां आखदियां हियां के असें इक सूट थ्होंदा हा ते फ्ही उसी दपट्टे दी गिद्दी बननी ते फ्ही असें ओह् धोने फ्ही लाने सकाइयै हून ते चलो फ्ही जां फट्टे दे टल्ली छल्लियां लाइयै बी पांदे हे अज्जकल सूटे पर सूट न ते ओह् नी होग बा इक दुए दिक्खियै ते लाने पौंदे पैह्ले पैह्ले हे ते ग्रांऽ च इन्ने फैशन नेईं इन्ने रवाज निहे निकलदे अज्जकल ते फोने दा बदौलत सारै गै रवाज एह् छाई गेदे जित्थे नी उत्थे दिक्खो ते इ'यै रवाज अज्जकल एह्का रवाज आवा दा एह् दिक्खो असें ते कुदै दिक्खने साढ़े बच्चे गै दसदे दिक्खो मम्मी एह्का आई गेआ एह् दिक्खो एह् कोह्का सूट आए दा एह् एह्का आए दा एह् लैना अस अस आखने अस ठीक ऐ जेह्का अस लाने ते असें इ'यै लाने न असें कुत्थै होर फैशन करने न साढ़े दिन होई गेदे हूून तुस करो बच्चो असें कुत्थै करने न साढ़े होई गेदे हून न जेह्ड़े करने ते करने बी नेईं होंदे हून ते शर्म औंदी हून लाने ई बी जदूं फ्ही बी पैह्ले बचपन बचपन गै होंदा हून हून ते लाई लैंदा कोई अज्जकल नेई लाना होंदे हून कुत्थै लाने हून लाह्गे बी तां बी शर्म औंदी ऐ अदे हून हून असें कुत्थै करने फैशन